हाँ जी नमस्ते हैलो जी नमस्ते बोलिए दस हज़ार तक कौन सी चाह रही हैं मैम कौन सी कंपनी जीओ अच्छा जीओ जिओ ठीक है हमारे पास बहुत प्रकार के मोबाइल है बहुत सी कंपनी की

हाँ तो और जीओ का देख लो जीओ उवो से मत लीजिए सब अच्छी कंपनी नहीं है तो बताइए कौन सी दे दें अच्छा अच्छी कंपनी का बीबो का है जैसे बीबो में चार फोन है हमारे यहाँ एक है साढ़े छः हज़ार रुपये का एक है नौ हज़ार का एक साढ़े सात हज़ार का है एक हैं आठ हज़ार पाँच सौ का डिस्काउंट तो अभी अब बोले है लोग भैया बोल के गए हैं कि बस वही दस परसेंट तक जैसे कि निकलवा देंगे तो मान लीजिए कि हाँ आपको साढ़े आठ आठ हज़ार आठ सौ करवा दे रहे हैं यह तो इतना प्र अच्छा नहीं ना रहता है तो छोटी वाली मोबाइल तो छोटी वाली मोबाइल देना है हमको सैमसंग का सैमसंग का एक फोन है अट्ठारह सौ का छोटा वाला एक है चौदह सौ का जो बोलिए वह दे दें एक और फोन है छोटा वाले में लावा का हमारे यहाँ अच्छा बिक्री होता है उसको भी देखिए तो ले लीजिए एक लावा का फोन है उसको भी वह आपको सस्ता भी पड़ेगा बारह सौ का पड़ेगा कीपैड है हाँ हाँ वह अच्छा लावा का दे रहे हैं एक और भी दे रहे हैं जैसेकि यह एक गारंटी कार्ड भी मिलेगी आपको जो कीपैड है उसका सालभर की गारंटी है ठीक है टूटे उटे नहीं इसी लिए सर हाँ उसको आठ हज़ार आठ सौ का कर दे रहे हैं इसका बारह सौ हाँ हाँ

ठीक है डिलीवर आज हाँ होम डिलीवरी कर दे रहे हैं मैम नमस्ते